हॅलो ट्रॅव्हल एजन्सींत फोन लागला न्हय आं हांवें न्हय म्हजें नांव विणा राउत हांवें न्हय लास्ट गेल्या आयतारा एक तुमचे कडल्यान हें ऑर्डर बूक केल्ली कितें तें आमची इनोवा आनी मातशे म्हणजे हांव हांगासल्ल्यान बोम्बे मेरेन गेल्लें बोम्बे वचून परत येल्लें म्हाका मातशे एक परत मातसो एक लोंग रूट आसा ताका लागून म्हाका तीच गाडी परत जाय आसली मेळटली न्हय म्हाका ह्याच नंबरावेल्यान बुकिंग केल्लें हांवें पळया तुमची इंक्वायरी करतकूच तुमकां मेळटली हय लास्ट लास्ट संडे आनी आतां म्हाका वचूंक जाय दीस कमींग सेटर्डे येता ते शेनवारा बरें मातशे पळया सांगात म्हाका